اسكول ميں ہميں اردو مضمون بہت پسند ہے كيوںكہ اس ميں اردو زبان ميرى بہت پسنديدہ ہے پڑھنے ميں بہت اچھا لگتا ہے لكھنے ميں بھى اچھى لگتى ہے اور اس كى شاعرى جو ہیں وہ بھى بہت اچھى لگتى ہیں پڑھنے ميں لطف آتا ہے اس كى زبان ہى اتنى اچھى ہے